السلام علیکم بولے میرے گھر کا ارتھنگ خراب ہو گیا ہے ٹھیک کرانا ہے

پھر بھی آپ ٹھیک کر دیجیے میرے گھر میں بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں دقت ہوگا کرنٹ لگنے کا ڈر ہے ہاں تب بھی کتنے دیر میں آئیں گے تھوڑا جلدی آ جاتے نا دقت ہوگا کرنٹ ارتھنگ کرنٹ لگنے کا ڈر رہتا ہے نا پھر بھی کئے گھنٹہ میں آئیں گے بہت زیادہ دوری میں ہیں کیا بہت زیادہ دوری میں ہیں کیا پھر بھی جلدی کیجیے گا زیادہ ٹائم نہیں لگے دقت ہونے کی بات ہے اسی دقت ہونے کے وجہ سے اتنا ہم ای کر رہے ہیں روپیہ کتنا لیجیے گا اتا زیادہ صرف ارتھنگ خراب ہے تار ٹوٹا ہے کیا ہے نے ہاں نہیں ویسا بول دیتے تو ہم اپنے گارجین کو بتاتے ہیں کہ اتنا روپیہ لے گا مستری پھر بھی ذرا کم میں کیجیے گا اتا لگ جائے گا چلو ٹھیک ہے